میں گرمی کے موسم میں سفر کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں اس موسم میں میں اس لیے سفر کرنا پسند کرتا ہوں کہ اس موسم میں ساتھ میں زیادہ سامان لے کر کے نہیں جانا پڑتا ہے جیسے کہ کمبل رضائی ٹھنڈی کے موسم میں لے کر کے جانا پڑتا ہے تو گرمی کے موسم میں سفر کرنے میں یہ رضائی کمبل اس سے آدمی بچ جاتا ہے گرمی کے موسم میں آپ کو بہت کم سامان آپ ایک کپڑا رکھ سکتے ہیں ایک بیگ رکھ سکتے ہیں اور ایک پانی کا بوٹل رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ سفر پہ جا سکتے ہیں زیادہ تر میں سفر بس سے کرتا ہوں کیوں اور بس کے بیچ والے سیٹ پر میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ سیٹ زیادہ حفاظت میں رہتی ہے اگر سامنے سے کوئی گاڑی اگر چکر مارتی بھی ہے تو یہاں تک پریشر آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے جس سے جان کی حفاظت رہتی ہے اس لیے میں گرمی میں سفر کرنا پسند کرتا ہوں اور بھی کئی باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں گرمی میں سفر کرنا پسند کرتا ہوں گرمی میں رات میں اگر آپ جاگ بھی گئے تو ٹھنڈی ونڈی نہیں لگی بس میں تو آپ کے صحت پہ بھی کوئی زیادہ برا اثر نہیں بڑھا اس لیے میں گرمی میں سفر کرنا زیادہ پسند کرنا ہوں